ह्या दिसांनी खूब उदकाचो पल्युशन जाला लायक आमीच आमीच आमचेच लोक उदक खूब पल्यूट करता जशे की प्लास्टीक उडयलो कचरो उडयलो लायक कचरो आमी रोडा सुद्दां उडयल्यार ते पावसान पावसा दिसांनी बी उदकानूच वयता जें बी आमी खंय बी कितें पलयूट करता तें उदकानूच वयता आनी आमकां हें सगळ्याक खबर आसा की पावसा दिसांनी बी सगळें व्हांवन उदकानूच वचपा जाय सो हेज्या खातीर लायक यू नो जीं नुस्तेंकारां आसता तीं फिशिंगाक वयता नुस्तें काडपाक वयता तेंकां खूब त्रास जाता नुस्त्या बरोबर कचरो सुद्दां येता चडशीं प्लास्टिकाची बॉटली आनी लायक प्लास्टिकाचे कॅन्स प्लास्टिकाचो पेपर लायक सगले प्लास्टीक मेयटा आनी दुसरे प्रकाराचे सुद्दां कचरो येता जशें की जाल्यार मेटल अश्यो वायऱ्यो जालो ती आमी खंय बी उडयता सो हाज्या खातीर नुस्तेकाराक खूब त्रास जाता आनी हांवेंन ह्या दिसांनी पयलां आनी आमी हाज्या बद्दल खूब कन्सन घेवपाक जाय बिकॉज इवन नुस्तें तेमी हो प्लास्टीक खातात आनी आमी नुस्तें खातात सो इवेंच्युली आमकां सुद्दां लायक जिवाक हें सगलें बरें न्ही लायक हेज्या खातीर आमकां कॅन्सर सुद्दां इन फ्युचर आमकां भंय आसा कॅन्सर जावपाचो सो बिकॉज ऑफ दीस एनवायरमेंटल इशूज लायक आमी इन फ्युचर असली खूब परिस्थिती फेस करपाक शकता एन इवन नुस्तेकाराक प्लास्टीक बिश्टीक मेयटा सो आमी लायक यु नो हांयें वॉटर पोल्यूशन लायक आमी करता उदकान बिचेर गेले उदकान कचरो उडयलो हें उडयलें तें उलयलें हें मातशें अवॉयड करचें ताकी नुस्तेंकाराक आनी मागीर आमी तें नुस्तें खातात तें सुद्दां आमी मातसो लायक यु नो हे सगलें अवॉयड जातलें